आङो सानो मोसानायनि दिन्थिफुंनाया गोसोआव थारैनो लाखिथावना आरो गोहोमगोनां होननानैबो सानो मानोना मोसानायाबो मोनसे आर्ट जेजों मानसिफोरा गावसिनि फिलिंस गावसिनि साननाय हनाय बेखौ एक्सप्रेस खालानो हायो बुहुमनि सिगाङाव दिन्थिनो हायो मानसिफोरनो खिन्थानो हायो आरो माखासे मानसिफोरा गावसिनि दुखु दाहा ओ प्रोब्लेम्सफोरखौबो मोसानायनि गेजेरजों बावनो हायो जेरै ओ जेरै आंनि सासे लोगो दङ जाय मोसानानै जोबोद मोजां मोनो आरो बियो बियो गावनि लोगोफोरखौबो जोंखौबो इन्सपायार खालामो मोसानो थाखाय आंबो सासे मानसि जाय मोसानो मोजां मोनोमोन आङो ओनदैनिफ्रायनो मोसाबोदों जोङो जेब्ला नवोदयाव फरायोमोन जोङो गासिबो फांशनावनो मोसानायाव बाहागो लायोमोन जोङो टिचारस दे चिल्द्रेन्स दे फिफ्टिन आगस्त इन्डिपेनदेन्स दे रिपाब्लिक दे जों जेरावबो मोसानाय जाब्लानो जों बाहागो लायोमोन आरो आङो आंनि लोगोफोरजों मोसानानै जोबोद मोजां मोनोमोन ओ माबाफोर ओ दुखु दाहाफोर जादोंबाबो मोसानायनि गेजेरजों बेफोरखौ बावोमोन आरो ओ मोसानायजों गोसोआ खुसि मोनो आरो मोसानाय दिन्थिफुंनायजों ओ मानसिफ्राबो मोजां मोनो नायनानै आरो गोसोआवबो थायो मोसानाय स्टेप्सफोरा ओ मानोना बेखौ खालामबाय थाबा जेरै जोङो मोनसे जिनिसखौ खालामबाय थाबा गोसोआव थायो बिदिनो जों मोसानाय स्टेप्सफोरखौ खालामबाय थाबा बेयो गोसोआव थायो आरो बिदिनो आं आरो आंनि लोगोफोरा मोसानायखौ मोजां मोनो आरो ओम आं सानो मानसिफोराबो बेखौ मोजां मोनगोन